सिंधी माण्हू सुहिणा माण्हू पंहिंजी बोली अॻियां कंदा सिंधी सुबुह साण उथण सां पंहिंजो पहिरियों घर में जय झूलेलाल कंदा सभिनी सां ऐं जय माता दी चवंदा ॿियो वरी तंहिंखां पोइ छा आहे ॿारनि खे बि अॼुकल्ह शइ उहो सिखाइणु खपे हीअ ॿार सिखंदा त ॿारनि खे बि अॻियां उहा आदत पवंदी आदत पवंदी जेका सुठी आदत पवंदी आदत पवनि जरूरी आहे तंहिंखां पोइ सिंधी जो धर्म जीअं भाई ॾाढो सुठो सुहिणो धर्म आहे पंहिंजो साईं भॻवानु जो चेटी चंड मल्हाईंदा चेटीचंड मल्हाए पंहिंजे ईष्ट देव झूलेलाल भॻवानु जो आरती करे हुननि जो जन्म ॾींअं ॾाढो सुठी धूम धाम सां मल्हाईंदा अॻियां वरी साईं चालीहो साहिब ईंदो चालीह साहिब में बि उहे चङी तराह उपवासु रखी करे पंहिंजे दिलि सां ऐं शरदा सां उपवासु रखंदा आहिनि जंहिंजी कोई महिमा ॾाढी सुहिणी ऐं सुठी आहे मना उहा जेका महिमा आहे मना उहो साईं साईं खे पोहचंदी ऐं साईं हुन जी मन जी मुरादियूं बि पूरी कंदो आहे तंहिंखां पोइ साईं जेके गुजराती आहिनि गुजराती बि ॾाढा सुहिणा सुठा आहिनि उहो पंहिंजो जन्माष्टमी रखनि चङी तराह दिलि सां घर गरभा ऐं नवरात्रनि में ॾाढी धूम रखनि जेका दुनिया खे ॾिसण ईंदी आहे अहिड़े नमूने भई सिंधी बि जेके आहिनि पंहिंजो चेटी चंड ऐं चालीहो मल्हाए करे मथे ते जेका चालीह साहब मटकी खणी वेंदी आ्हे उहा सुहिणी ॾिसण जहिड़ी हूंदी आहे मना हर कोई जाइफ़ां हुजे मर्द हुजे पंहिंजे मथे ते मटकी खणी पयो हलंदो ऐं सुठी दिलि सां भावना सां हलंदो ऐं पंहिंजे घर में उनजी पूजा पाठ करे करे अॻियां अचे थो त उहो दुनिया खे ॾिसण ईंदी दुनिया खे ॾिसण ईंदी दुनिया ॾिसंदी वाड़ सिंधी भई पंहिंजो धर्म निभाइ रहिया आहिनि जैन जेके आहिनि साईं जैन बि ॾाढा सुठा आहिनि बुधिस्ट आहिनि जेके ग आं बुधां जैन जो जेको ॾाढो सुठो कम आहे किन किन ॻाल्हियुनि में गच्छामी दुग्ड़म जेको चवंदा आहिनि इहे भई सॼे साल में जेको बि भई जेका बि भई ग़लती कई हुजे उहो हिकिड़े ॾींहुं ईंदो आहे जंहिंमें हू पंहिंजो गच्छामी दुग्ड़म चई करे उहो हिक ॿिए खां माफ़ी वठंदा आहिनि मना हिक इहा बि सुहिणी ॻाल्हि आहे तीअं सिंधीयुनि में अहिड़ी काई ॻाल्हि कोन्हे पर तंहिं हूंदे बि साम्हूं मिली करे ऐं कई ॻाल्हि कजे त उहे हिक नई काई रीति निकिरे त हुन लाइ उहो बि सुहिणी ॻाल्हि ॿी आहे उहो हिक ॾिसिजे भई ॻाल्हि अगरि एॾी थिए थी त हुन जो भई कोई प्राय रखियो वञे